کہ مجھے جب اسائنمنٹ دیا گیا تو میرا اسائنمنٹ جو ہے وہ مطلب بہت مشکل سے کمپلیٹ ہوا کیونکہ جو ہے اسائنمنٹ لکھنے میں ادھر ادھر سے الفاظ کو جمع کرنے ہوتے ہیں کافی مشکل مشکل الفاظ ہیں تو جب اسائنمنٹ لکھنا ہوتا ہے تو ادھر سے گوگل کرو پھر ادھر ادھر جاؤ جب ہم ادھر ادھر جاتے ہیں تو ہم کو بہت مشکل سے الفاظ ملتے ہیں تو مشکل اور اچھا بھی لکھنا ہوتا ہے تو جب ہم اچھا لکھنے کی کوشش کرتے ہیں تو ادھر اچھے اچھے الفاظ ڈھونڈنا ہوتا ہے تو اچھے اچھے الفاظ ڈھونڈنے کے لیے ہمیں کافی مشکل پیش آتی ہے تو لیکن اچھا بھی ہوتا ہے